बचपन जी यादि कॾहिं माण्हूअ खां विसरंदी न आहे जीअं असां पंहिंजी ममीअ सां ऐं पपा सां गॾु हरिद्वार लाइ हर सालु नवंबर महिने में घुमणु वेंदासीं ममी जीअं घरां सभु लोला कोकियूं पकोड़ा ॿिया ताम जाम ठाहे करे ट्रेन में खणी हलंदी कल्याण खां असां सिधो हरिद्वारु वेंदासीं हर सालु नवंबर महिने में वर्सी लॻंदी आहे साईं वसण शाह वारनि जी उते वञी धर्मशाला में उन साईंजनि सां गॾु वञी रहंदासीं साईंजनि कीअं सुबुह जो उथंदा तीअं उथण सां पहिरों हरि की पोड़ीअ ते वेंदासीं सनानु पाणी करे वरी शाम जो आरती ॿुधणु पंज ॾींहं उन्हनि सां गॾु रही जीअं त असांजी अमा माता साहिब शेवा कंदी हुई दरबार में रही हुयूं उन्हनि संतनि सां ई असां सॼो पंज ई ॾींहं हरिद्वार में घुमंदा कंदासीं जीअं उन हरिद्वार जो मेलो जीअं पूरो थींदो हुओ उनखां पोइ असां हली वेंदासीं देहरादून में बि ॾिसण करण लाइ जाम सुठो सुठो आहे उतां बि असांजा मिटु माइटु गॾु हलंदा हुआ उनखां पोइ वरी असां ऋषिकेश ईंदा हुआ लक्ष्मण झूलो राम झूलो इएं ॾिसी उनखां पोइ वरी असां कंहिं महिल उतां अमृतसर हली वेंदासीं हरमंदरु साहिब जो दर्शन करणु त हरिद्वार साहिब में उहो असांखे बॉर्डर ॾेखारींदा हुआ बॉर्डर खां पोइ ॿिया ॿ टे आहिनि बाबा छा नालो दीप सिहं बाबा दीप सिंह ई बाबा दीप सिंह जो दरु आहे नानकसरु आहे ईअं नंढपढ़ जूं यादियूं असांखे अञां ताईं ताज़ियूं लॻंदियूं आहिनि